हमारा नाम देव नरायण है हमारे पिताजी खेती किसानी करते थे और हमको भी कहें कि चलो तुम भी करो हमने उनके साथ गए मजदूरों के साथ काम करना पड़ता था लेकिन हमको पसंद नहीं था और ना हम कर पाते थे लेकिन जो है वो हमारे पिता जी हमको डांटने लगे और हमने सोचा की भाई हम अलग से करेंगे जब हम नहीं कर पा रहें अपने पिता के साथ हमने अलग से जो है काम करना शुरू कर दिया और उनका साथ छोड़ दिया मजदूरों का साथ जो है काम करना हमको पसंद नहीं था और ज़्यादा काम करना पड़ता था ज़्यादा काम हम कर नहीं पाते थे अपने से जो है करने में में सक्षम हो गए और सही ढंग से हम करने लगे अकेले ही और पैदा होने लगा और हम जो है हर चीज अपने से ही पैदा करने लगे